हेलौ आँय पेर पौधा पनीर भुजरी परबलके बिच्ची हँ करैला एतेक महगा दै छहक आ कदुआक बिकरी केना होइ छै कोबी आरके आँय दहक ने आलू अच्छा पचास रुपिये पचास हँ ओकर साठि हूँ परवलके तीस हँ करैलाके करैला सत्तरि महँगा तऽ खेत मे उपजा भऽ अथी होइ छै कम तऽ की करतै तब हँ महँगा कम रेट नहि होतऽ भेटै नैहि हइ ओहि बेरी रेट कम रहै र कतेक ने रहै तब ने कम रहै आ ऐबेरी कम्मे होलै तऽ एहि बेर जे छै ओना नहि ने होतै हँ मंहगे रहतै लेबहो कम नहि कम नहि होतऽ आएँ हँ हिकै चालीस हॅं कोन कोन फूल लेबहो आरो आरो सब फूलके रेट हेतै ओ अस्सी छिकै गेन्दाके ओरहुल हँ अस्सी रुपये दै छै यहाँ आ चालीस पाँच किलो अछि आरो कोन लेबहो आरो कोन फूल लेबहो अच्छे अच्छे सएह करि दिअऽ अच्छे ठीक छै कैर दै छियऽ ठीक हइ साँझ हम पठा देबऽ ठीक ठीक